मैथिली साहित्यमे कवि विद्यापति एक सए गीत लिखने छथिन ओहिमे सभसँ यादगार गीत गङ्गा विनती अछि जखन विद्यापतिके अन्तिम समय भेलनि तऽ ओ गङ्गा स्नान करबाक हेतु विदा भेलाह किछु दूर जयबाक पश्चात हुनका जयबामे सामर्थ्य नहि अनुभव केलनि तैँ ओ गङ्गाजीसँ विनती करैत कहैत छथिन जे बड़ बड़ सुख सार पाओल तुअ तीड़े छोड़इत निकट नयन बहु नीरे हे माय गङ्गे हम एतेक दूर आबि गेल छी आ हमरा वास्ते अहाँ एहिठाम अवश्य आउ नहि तऽ हम एतहि मरि जायब ओ गङ्गाजी जे समस्तीपुर जिलामे पड़ैत अछि ओ ओतयसँ आबि सिमरियासँ आबि कए समस्तीपुर हुनका जे रातिमे सूतल रहथि तऽ ओ गङ्गा जी जे एलखिन ओ गीत मैथिलीमे एखनहु बहुत प्रसिद्ध अछि जे गङ्गा जे आबि गेलखिन एहिसँ ई भेँट होइए जे मनुष्यके जे भक्ति भावना छै ओ स्वच्छ रहक चाही ताहिसँ ईश्वर प्राप्त होइत छथिन